हम अपन मवेशीके देखभाल करै छियै हमरा गाय यऽ गायके देखभाल करै छी जे सुबह उठिके गायके बाहर निकाले छी गोहालीसँ बाहर निकालिके गायके खुट्टामे बान्हिके ओकरा कि कहै छै घास भुस्सा दै छियै खाइ लए अथि दै छियै कि कहे छियै ओकरा मतलब घाटि दै छियै घाटि पियै यऽ पानि दै छियै पानि पियै यऽ आओर ओकरबाद जाकऽ कि कहे छै कि कहे छै गऽ जाकऽ उठे छी गोबर कर्ची सब सबचीज फेक दै छी गाय मल गायके तब जाकऽ धुआँ करै छी धुआँ करिके गायके मक्खी मच्छर नहि लागै छै जेकि धुआँ करै छिए तऽ तब जाकऽ तनिक नवजात मवेशीके देखभालके करिके तब जाकऽ गोहालीमे जाकऽ सबचीज साफ झाड़ू ताडु दै छी जे गोबर सब उठाकऽ आओर तखन जाकऽ छाउर जे होइए राख मतलब राखके मतलब पूरा छींटिके ओकरा फेर साफ सुथरा कयके तब जाकऽ फेर शामके गायके मतलब फेर दै छी अन्दर करि दै छी फेर घास भुस्सा दए दै छी लानमे बैठिके गाय खाइत रहैए गायके लियऽ मच्छरदानी लगाय देले छी पङ्खा लगाय देले छी आओर गायके